जय झूलेलाल मूंखे पावभाजी जाम वणंदी आहे त मां हफ़्ते में ॿ खां टे ॾींहं खाईंदो आहियां जीअं मां घर में ठहंदी आहे हुनखां सुठी मूंखे होटल में वणंदी आहे घर में छो त आलू जेको आहे बराबरि मेश न थींदो आहे ऐं होटल वारा जाम सुठे नमूने मेश करे ॾींदा आहिनि त हुनजो टेश्ट बि अलॻि हूंदो आहे ऐं हुस हुन असांखे होटल में तरह तरह जी पावभाजी मिलंदियूं आहिनि त मां दोस्तनि सां गॾु आरितवार ॾींहुं वेंदो आहियां जीअं असांखे छुटी मिलंदी आहे कमु खां ऐं घर में बि मां खाइण पसंदि कंदो आहियां छो त घर जो जेको आहे हुन सां हुन में साफ़ु सफ़ाई थींदी आहे त हुनजो अलॻि टेश्ट हूंदो आहे ऐं होटल में जेकी असांखे मिलंदियूं हुन हुनमें असांखे तरह तरह जी सुठी वेराइटी वारी डिश मिलंदी आहे